बिंदास मां सिलाई सिखण अ वेंदी आहियां हुते पाण टे चारि पाण छोकिरियूं हूंदा हुआसीं त सिलाई सिखी सिखी करे अ ठाहींदा हुआसीं टीचर सां सभु सम्झाईंदी हुई असां सम्झंदासि किथे मिस्टेक थी वेंदी त त ॿियरि ट टीचर गुसो कंदी त ॿियरि ठाहे त ॿियरि खोले करे ॿियरि ठाहींदा हुआसीं त ईअं सिखी सिखी करे सभु साहेड़ियूं हिक ॿिए सां मिली करे सिखणु वेंदा हुआसीं चारि साहेड़ियूं पाण में हूंदा हुआसीं ॾिसी ॾिसी करे हिक ॿिए खे खिखंदा हुआसीं के भाई कंहिमें मिस्टेक थींदी हुई कंहिंमें ठही वेंदो हुयो त शइ ठही वेंदी हुई